मां अॻे सालु मनाली वियो हुउमि मां मनालीअ जे में जेकियूं मां सुखु सुविधाऊं ऐं जेको आनंदु वरितो हुन जे बारे में ॿुधाइणु चाहियां थो मां हितां वियुमि मां हितां वियुमि हवाई जहाज में हवाई जहाज में ॾाढी सुखु सुविधाऊं हुयूं ॾाढो आनंदु हुओ हुन खां पोइ जीअं ई मां हवाई जहाज मां लथुमि मूंखे कार में डाइरैक्ट हुते होटल पहुचिणो हुओ त होटल असां जेकी कराई हुईसीं असांजी होटल ॾाढी आरामदायक हुई ऐं ॾाढी सुठी हुई हुते असांखे खाधो पीतो सुठे नमूने मिले पियो जीअं त असांखे सुबुह जो नाश्तो मंझंदि जी रोटी ऐं राति जी मानी बि असांखे ॾियनि पिया हुन में असांखे शाम जो फ्रूट बि खाराइनि पिया पोइ मां उहो तव्हांजो हुतां जा जेका जॻहियूं आहिनि ॾाढो हुतां आनंदु वरितो जीअं त मां बर्फ़ में ॾाढियो ॾाढो ऐंजॉय कयो जी ऐं मां हुता खां पोइ शिमला वियुमि बाए रोड शिमला में बि असां जेकी होटल कराईसीं ॾाढी सुठी हुई शिमला में कुझु असांखे रांदूं हुयूं उन रांदियुनि में मां पाटिसिपेट कयो मां हुननि रांदियुनि में सभिनी रांदियुनि में मां पाटिसिपेट कयो ऐं वधीक आनंदु वरितो ऐं हीअ जेकी असांजो सफ़रु हुओ ॾाढो अरामदायक हुओ ॾाढो सुखदायक हुओ ॾाढो आनंददायक हुओ